औ हेल्ल' हेल्ल' ओमफ्रायो पिकनिक जानो रायज्लायनाया बोरै जाखो जोंना दिनैहाय कय तारिखमोनलाय टुवेन्टिथ्रि टुवेन्टि सिक्सआवहाय थांजागोन आं लोगो साथामसो लांनोसै आंनि क्लास फ्रेन्डफोरखौहाय औ औ ज' ज'बासो मोजां जायो ना बिदि ओमफ्राय स्प'टआलाय बबेयावथो हाग्रामा ब्रिजआवनो लानोसै नामा औ गोजानद्रायावबो थांजाया औ औ क्लास दालाय फरायफुगासिनो बेवहायलाय क्लासबो सानसेखौ बन्द' लानानै थांनोसै जानाय लोंनायफोरखौहाय मा मा जगार खालामो लोगो हमलायनानैहाय ज' रायज्लायनानै माबानोसै नामा औ अमा दाउ ना लांनोसै औ थौ सारायफोराबो लांनोसै बेखौबो जुनानै लांनोसै गारियाव खानानै स्कुटिजों थांनोसै औ माल माथाखौ गारिजोंबो लांजागोन ना भारा लानानै औ बैयो फां जाया औ जायो औ थान्दा थान्दा लोंग्रा औ दे टुवेन्टि सिक्सआवनो टुवेन्टि फाइभ औ दे दे